میری کمیونٹی میں ایسی کوئی خاص موقعے یا واقعات تو پیش نہیں آتے جہاں پہ رقص اہم کردار نبھاتا ہو مگر جیسے شادیوں میں کسی فنکشن میں یا آنے والے کسی بھی ایسے موقعے پر خاص کر شادیوں میں رقص کرنے کا موقع ملتا ہے اور اہم کردار تو نہیں نبھاتا لیکن ہاں ہم کر لیتے ہیں کافی سارے ایسے گانے ہیں ایسے ڈانسر ہیں جن کے ہم ڈانس کرتے ہیں جن کو دیکھ کر اور جن کا ڈانس ہمیں کافی زیادہ پسند ہے اس میں پربھو دیوا ہیں اور راگھو ہیں جن کے ڈانس ہمیں کافی زیادہ پسند آتے ہیں